आथिखालाव गथ'फोर गेलेग्रा गोदान गेलेमु माखासे गेलेमुफोर ओंखारबाय गोदोनि दिनाव जोंथ' सरासनस्रायै फुटबलफोरखौनो गेलेयोमोन फुटबल गेलेनानै माने देहाखौ जोबोद माने गोग्गो मोनोमोन मानोना खारदिंनानै जेरै मेङो गोग्गो बार हाबोमोन जोंनि बिखा संफ्ल'आव दाथ' गथ'फोर गथ'फोर गेलेग्रा गोबां गेलेमु ओंखारबाय गोदोनि दिननि बायदि जोंनि गथ'फ्रा गेलेमुफोरखौ सम सम सोलायलांबाय थायो गोदान गोदान ओंखारनाय गेलेमुफोरखौ गेलेनो लुबैयो बेबायदिनो फुटबल क्रिकेट भलिबल हेन्डबल बास्केटबलनि अनगायै जोंनि जाखांफुनाय गथ'फोरा गथ' गथायफोरा मबाइल आरियाव मबाइलआव बायदिसिना गेलेमुफोरखौ गेलेनो रोंबाय बेफोर गेलेमुजों गथ'फोरनि माने गोसोआबो जोबोद गोजोननाय मोनो मानोना आथिखालनि गेलेमुफोराव गेलेमुफोरखौ गेलेनो थांब्लानो बायदिसिना टेकनिकेल इन्सट्रुमेन्ट नांगौ जायो जेरै मबाइल मबाइलआव गोबां गेलेमु दं ओंखारबाय मबाइलआवनो केराम गेलेनोबो हायो लुडु गेलेयो क्रिकेटबो गेलेनो हायो फुटबलबो गेलेनो हायो आरो बायदि बायदिसिना मबाइलआवनो कम्पिउटार आरि कम्पिउटार बायदि बायदिसिना गेलेनायखो गेलेनो हायो आरो बेफोरजों सानना मोनसे बाथ्राखो साननांगौ जायो गोदो जों ग्राउन्डआव फोथाराव थांनानैसो गेलेयोमोन आथिखालाव न'आवनो जिरायनानै बबेबा दाबसे गोजोन निराला जायगायाव जिरायनानै खुदियाफ्रा गोसो इस्सा मथेनो खुला गोसोजों जेखौ गेलेनो लुबैयो बे गेलेमुखौ गेलेमुखौनो गेलेनो हायो मबाइलनि थ्र' दि ओंखायनो बेफोरनो बेफोर गोदान गोदान गोदान गेलेमुफोरा गथ'फोर गथ'फोरखौ जोबोद मोजांबो खालामदों आरो बे बायदिसिना गेलेमुफोरखौ माने गेलेनायजों लोगोसे सम थि समाव थि गेलेमुखौ गेलेयोब्ला जोंनि गथ' गथायफोरा जोबोद सोलोंनो हागोन मबाइल इन्टारनेट बायदिसिनाजों गेलेनाय गेलेमुफोरा गथ' गथायनि ब्रेनखौ माने जोबोद सुकासिन खालामनो हायो होननानै जों साननानै लानांगोन आरो